वाराणसी जिले में स्वास्थ्य सेवा की सुवधाएँ बहुत अच्छी हैं चिकित्सा द्वारा हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है और गाँव कस्बों में सरकार द्वारा आशाएँ नित्य कराई गई हैं जिससे कि वो घर घर जाकर सभी घर में जितने भी लोग हैं उनकी कितनी बीमारी है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब वो सब आशाएँ घर घर जाकर समस्याओं का प्रवधान कर रही हैं और मेडिसिन दे रही हैं और इससे अगर ईलाज सही नहीं हो पा रहा है तो प्राथमिक चिकित्सालय पे जाएं और अपने बीमारी को बताएँ डाक्टर से और सरकार ने ऐसे कई गाँवों में जिसमें कस्बों में शहरों में हर जगह प्राथमिक चिकित्सालय रखी हुई है जिससे की वहाँ पे अच्छे अच्छे स्पेसलिस्ट डाक्टर वहाँ पे बैठते हैं सरकार ने आपको एक अच्छे तरीके से डाक्टर की नित्य कराई है आप अपने समस्या को जाकर वहाँ बताएँ और अपने ईलाज का सही समाधान करें और सरकार ने एक ऐसी प्रावधान एक योजना लागू की जिससे कि आप पाँच लाख एक आयुष्मान काड है जिससे की आप पाँच लाख तक अपने ईलाज को उसमें करा सकते हैं किसी भी बीमारी को आप बिना पैसे की पाँच लाख के अन्दर अन्दर अपने बीमारी को आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी भी जगह जाकर आप सरकारी हॉस्पिटल में किसी भी जगह आप वहाँ पे ट्रीटमेंट करा सकते हैं और सरकार ने प्राथमिक चिकित्सालय के द्वारा गाँव कस्बों शहरों में एक एम्बुलेंस की सहायता से मरीजों को हॉस्पिटल में हॉस्पिटलों में अच्छे से पहुँचाया जाए समय से उनकी दवा की जाए इसलिए बैंक की ये सुविधा प्रदान की है जिससे की रोगों को सही तरीके से सही जगह पे तुरंत ईलाज कराया जाए ऐसा क्या होता है कि अगर सही समय पे अगर सही रोगों का ईलाज कराया जाएगा तो इंसान सही समय पे ठीक होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राथमिक प्राथमिक चिकित्सालय है उसमें सबसे पहले हम लोगों को डाक्टर पे विश्वास करना चाहिए डाक्टर हम लोगों को किसी भी तरीके से रहा दे रहे हैं तो उसको हम लोग फालो करें और उनकी बातों को मानें

व्यवहार से बात करें और अपने बातों को रखें अपनी समस्याएँ बताएँ और जो भी स्वास्थ्य हैं अब पहले के अपेक्षा धीरे धीरे बढ़ रही है और बीमारी कम हो रही है अपने खान पियन में सुधार करें जिससे कि हमारी स्वास्थ्य बनी रहे